ہلو بھیا بھیا میرے کو تھوڑا سا ارجنٹ پہنچنا ہے تو آپ ذرا میرے کو اس جگہ لے چلیے پلیز جی جی اتنا اماؤنٹ میں ٹھیک رہے گا میں نے بک کر دیا آپ جی جی آ جی آ جی سر یہ جام اٹک رہا ہے یہ جام میں ہم پھنسے ہوئے ہیں آپ اف یو ڈونٹ مائنڈ آپ کوئی اور راستہ لے سکتے ہیں کیا کیوںکہ میرے کو تھوڑا میٹنگ کے لیے ارجنٹ جانا پڑے گا اور میٹنگ بہت زیادہ ہی ارجنٹ ہے میرے لیے میرے کریئر کے لیے میرے کو ابھی پندرہ منٹ کے اندر پہنچنا پڑے گا اور یہ جام کم سے کم چالیس منٹ سے پہلے ہٹے گا نہیں تو سر اف یو ڈونٹ مائنڈ تھوڑا کوئی نیا راستہ لے لیجیے یا کچھ اور ہو سکتا ہے ہے کچھ اور سودھا ہو سکتی ہے اس چیز کے لیے اوکے سر تو میں پھر دوسری کئے دوسری بک کر لوں پھر کیب یا دوسری ریپڈو بک کر لوں

تو میں آپ کو وہ چیز جو بھی ہیں آپ کے جتنا اماؤنٹ ابھی ہو چکا ہے میں آپ کو ریفائن کر مطلب آپ کو پے کر دیتا ہوں اور باقی کی پیمنٹ ہوگی میں اس کو کر دوں گا جو میں دوسری بک کر دوں گا اوکے سر جی تھینک یو تھینک یو سر